हैलो हाँ जी बस ड्राइवर बोल रहे भय्या जी हाँ मैं गोवर्धन झा सिटी से दस लोग हैं हम क्या टाइम है आपकी बस का सुबह कितने बजे सुबह आठ बजे कितने बजे पहुँचा देगी वो फिर उधर से कब मिलेगी बस हमें सुबह सात आठ बजे हाँ सुबह सात बजे नहीं है जी तो हम यहाँ से दोपहर को जाएं बारह बजे के समथिंग केतनी के बजे आती है बस दोपहर को एक बजे चलें तो शाम को पाँच बजे तक आप पहुँचा दोगे वहाँ जी फिर रात रात हम परकम्मा देंगे सुबह फिर उधर से वापस जी तो चार्ज क्या है आप का पर व्यक्ति कुछ चाय पानी नाश्ता वग़ैरह उस में चाय और नाश नाश्ता किस चीज़ का दोगे अच्छा और कोई सुविधा बस कैसी है आप की ए सी वग़ैर है बस में जी ड्राइवर ठीक है या कुछ और रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई हमें स्वास्थ्य सम्बंधित ना स्वास्थ्य सम्बंधित हमें कोई परेशानी आई तो उसका निवारण आप के पास रखते हैं मेडिकल स्टोर जी मेडिकल स्वास्थ्य की भी ध्यान रखते हैं आप स्वास्थ्य का भी

जी अपनी बस का ये ड्राइवर कन्डक्टर भी रहता है उस में साथ क्योंकि कुछ बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ जिन को कन्डक्टर को संभालना पड़ेगा टाइम टाइम पर हाँ पानी वग़ैरह के बारे में समय समय पर पूछना पड़ेगा उन से जी बस एयर कन्डिशन है जी ठीक है आज क्या जाना कल चलते हैं हम सुबह ना दोपहर वाली बस से चलेंगे हम चलो ठीक है